जय झूले मां अशोक जेसवाणी थो ॻाल्हायां असांजे सिंधी समाज में शादीअ जो समारोह ॾाढो सुठी तरह सां मल्हायो वेंदो आहे पहिरीं छोकिरा छोकिरी हिक ॿिए खे ॾिसंदा आहिनि घर जा वॾा हिक ॿिए सां मिलंदा आहिनि ऐं छोकिरा छोकिरी जॾे हिक ॿिए खे पसंदि कंदा आहिनि त पोइ प्रोग्राम रखियो वेंदो आहे कोई नंढो कची मिसिरी ॾिनी वेंदी आहे कची मिसिरीअ खां पोइ वॾा ॼणा पाण में मेल जोल कंदा आहिनि ऐं सॼो प्रोग्राम तइ थींदो आहे सॼे प्रोग्राम में हिक मङणीअ जी रसम हूंदी आहे ऐं मेहंदीअ जी रसम हूंदी आहे जंहिंमें सभु ॼणा नचंदा टपंदा आहिनि शादी जे वक़्तु दुल्हन दुल्हा मंडप में विहंदा आहिनि वेॾी थींदी आहे ॾींहं जी बि रोटी थींदी आहे राति जो डिनर थींदी आहे ॾाढी मौज मस्ती थींदी आहे जय झूले